आं दाखालि मोनसे जुथा बायदोंमोन अनलाइनाव बै जुथाखौ आं खारनाय गेलेनाय बादायलायनो थाखाय बायदोंमोन आरो बै जुथाखौ गान्नानै आं खेलाखौ गेलेनानै आं देरहासाद जानो हादोंमोन